असांजे घर में सत्यनारायण जी कथा थींदी आहे त असां घर में पंजाहु ॼणा थी वेंदा आहियूं माण्हू त असां सभिनीनि खे सॾु कंदा आहियूं सभ ईंदा आहिनि महिमान त असां सभु गॾ थी करे पूजा पाठ मस्तु कनि सुठी रीति हिते कंदा आहियूं त घर में रोटी ठाहींदा आहियूं कड़ी चांवर भाॼी फुल्को सेल भाॼी पंहिंजी सिंधीयुनि जी जेकी भाॼियूं थींदियूं आहिनिबिहु भुगा फुल पताशनि जी भाॼी या इहे सभु ठाहींदा आहियूं न कहिड़ी कहिड़ी वरी एड़ी भाॼियूं आहिनि जेकी मूंखे न ईंदियूं आहिनि पर मुंहिंजी नानी आहे मुंहिंजी मासी इन्हनि खे सुठी ईंदी आहिनि त मासीअ खां पुछंदी आहियां त कीअं ठाहींदा आहियो मासी भाॼी त उहा मुखे ॿुधाईंदी आहे उन जी ठाहिण जी रीति ॿुधाईंदी आहे सॼी पोइ मूंखे मां अहिड़ी रीति ठाहींदी आहियां सॼी मुंहिंजी नानी ऐं मुंहिंजी अम्मा आहे न उहो थोरी लॾूं मस्तु ठाहींदियूं आहिनि त लॾूं मां उन्हनि खां पुछंदी आहियां त कणक जे अटे जा लॾूं कीअं ठाहींदियूं आहिनि सॼी रीति ॿुधाईंदियूं आहिनि कणक जे अटे खे कीअं तेल मोअण विझी करे अटो ॻोहे करे पो मुठिया ठाहे करे ने उन खे कहिड़ी रीति तरे करे ने पोइ तरण जा पोइ उन खे मिक्सर में पीसी करे खंड ऐं गिह विझी करे ऐं सुठी रीत ठाहिण जो केॾीमहिल न ठहंदो आहे त मुंहिंजी मम्मी आहे उहो मूंखे थोरो हैल्प कनि मददु कंदी आहे ॿुधाईंदी आहे कीअं हीअं ठाहे त मुंहिंजी ॾाढी रोटी सुठी थींदी आ्हे सभु घर में खाईंदा आहिनि वखाण कंदा आहिनि पकौड़ा बि असांजा सिंधीनि जा बसरि वारा पकोड़ा आहिनि उहे सुठा थींदा आहिनि त उहो बि मां मुंहिंजी मम्मीअ खां सिखी करे ठाहींदी आहियां ऐं रोटी असां सुठी रीति कंदा आहियूं